आं संनायावहा लाफा मैगं मैद्रुखो संनो मोजां मोनो बेयो जोंनि बर'नि थाखाय मोजां मैगं बे मैगं गोथांफोरखो जायोब्ला केलसियाम मोनो होननानै जों मोन्थिनानै मोनो बिनिखायनो लाफा मैगं मैद्रु आरो लाइ मैगं बेफोरखो जों जानो थाखाय मोजां मोनो आं बे संनाय खावनायावहा आं गुबुननिफ्राय आं रावनावबो बादायलायनाय जायाखै आं न'नि आइ आफा बा आंनि बिब' बिसोरनिफ्राय आं सोंनानै बे लाइ मैगं मैद्रु लाफा मैगं मैद्रु बेफोरखो आं संनाय जादोंमोन बिनिफ्राय आङो बे लाइ लाफा मैगं मैद्रुखो संनायावहा आइनियाव सोंनायावहा गिबिग्रो मा खालामग्रोनांगौ बेखो खोन्थादोमोन खोन्थानायावहा गिबिग्रो एसे रुनानै बा रुदबनानै लाग्रोनांगौ लानानै बिनिफ्रायहै संख्रि होनांगौ होननानै खोन्थायोमोन बिनिफ्राय मैगङा जुदि रबोब्ला दै होनांगौ होननानै आइआ जोंनो खोन्थायोमोन बेबायदिनो आइआ जेरै खोन्थादों बेबायदिनो आं लाफा मैगं मैद्रु बा लाइ मैगं मैद्रुखो संनाय जादोंमोन बेजोंनो संख्रि मोजाङै नाङोब्ला मैगङा लाफा मैगं मैद्रुफोरा गोथाव जों मोनजायो आं बे संनाय खावनायावहा आं बादायलायनाय खामानिखो आं मावफुङाखै आरो भिडिय'बो आं खालामनाय जायाखै जास्ट ओरैनो आइफोरा जेरै खोन्थायो आं बिदिनो संदो खावदोमोन आरो बेजों लोगोसे सबाय ओंख्रिजों दाउ बेफोरखोबो संनायावहा मोजां मोनो बे दाउजों सबाय खारि सङोब्ला खोब गोथाव मोनजायो आं बिनिखायनो बेखोबो आइनियावहा सोंनानैहै संनाय जायोमोन मा समावहा खारै होनांगौ मा समाव संख्रि होनांगौ बेफोरखो आइमोना फोरोंनाय बायदियैनो आं आइनि थिननाय बायदिनो बेफोरखोबो संनाय जायोमोन बिनिफ्राय आं आइआ जेरै बुङो बेबायदिनो संनायखाय खारै गिबिग्रोहै सबायखो रुना लाग्रोनोसै बिनि उनावहा खारै एसे होनोसै जितिया सबायाहाय मोजाङै रुयोब्ला एसे साग्रा ओंख्रि साग्रादो सानानै लाग्रोनोसै बिनिफ्राय उनावहा दाउखो सेरनोसै बिनि उनाव मस्ला मस्लि होनानै सबाय ओंख्रिखो गोथाव खालामब्लानो गोथाव मोनजायो होननानैहै जों जाब्लानो मिथिना मोनोमोन आरो बिनिखायनो बे संनाय खावनायखोबो आं भिडिय' खालामनाय जायाखै जास्ट ओरैनो गामियारिआव थानाय हिसाबै गामिनि बायदिनो गामियाव जा सोलियो बेखोनो सङै खावै जानाय जायो बेजों अनद्ला ओंख्रिबो संनानै जानाय जायो आरो बेजों लाफा एसे लाइ एसे बुथुवा बा थिंथिनि बेफोरबायदिखो लगायना जों इंख्रि बा इंख्रि गोबाबबो संनानै जानाय जायो जों बर'नि गेजेराव थानायखाय बेफोर इंख्रिफोरखो जों बाहायनानै जायो इनिखायनो जों बेफोरखो जोङो जोंनियावहा माने भिडिय' खालामनाय बा बादायलायनायखो जों लानाय जायाखै ओइ जा गामियारियाव जा एसे एनै रोंनाय बेफोरखोनो बिमा बिफानिफ्राय सोंनानै बा बिब'फोरनिफ्राय सोंनानै जा संनाय खावनाय मोनो बेफोरखोनो संनानै जों दा गथ' गथाय बा गावनि न'खरनि सुबुंफोरखो जों बेबायदिनो जों जाहोबाय थादो बेनिखायनो दिनैसिम जों जाहोगासिनो दङ बर'नि मैगं हिसाबै जोङो अनद्ला बा सबाय बा इंख्रि गोबाब बेफोरखो जोङो संनानै जाहोबाय थादों आरो बेजों लोगोसे नाफामफोरखोबो जों जानाय जायो बर' हिसाबैहै ना गोरानखोबो जों माब्लाबा बिलाथिफोरजों थख खालायनानै जायो आरो नाफामखोबो जों माब्लाबा नाजों एसे रुदबनानैबो जायो इनिखायनो जों बर'हा जा सोलिदो जा मोन्दो जों बेखोनो बाहायनानै जोङो जागासिनो दङ बा मावगासिनो दङ बा जोङो न'खरनि सुबुंखो जोङो बेबायदिनो सङै खावै जोङो जाहोदो दा बेनिखायनो जों जेरै जाहोदों जोंनि न'खरनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदिनो दासान्दि बा बेबायदिनो जोङो जाहो संहो संहोनानै सङै खावै जाहोनानै जोङो फोथांना लाखिगासिनो दङ बा गामिनि संनाय खावनाय बर' हारिनि संनाय खावनाय बा जानाय लोंनायफोरखो जों बेबायदिनो बर'नि गेजेरजोंनो जों सोलिबोबाय थानायखो जों बाहायबाय थादों बा जागासिनो दङ बेबायदिनो जों जालांबाय थागोन आरो इयुनावबो बेबायदिनो जालांबाय थाथों बेखोनो जोङो जोंनि मैगंफोरा मेइन मैगंफोरा बेनो सबाय ओंख्रि अनद्ला ओमफ्राय आरो बेदरनि बिथोराव अमा बेदर ओमफाय दाउ बेफोरखो जों बाहाय खोब बाहायनाय जायो खोब जानाय जायो बर' हारिफोराहै बेनिखायनो जोङो अमा बेदरखो जों जानो मोजां मोनो बर'आ जागासिनो बेफोरखो जों खोब बाहायबाय थायो जानायावहा ओइ जाबायना